صوبہ دہلی میں کاروباری پریشاںیاں یا مسائل بہت ہیں اور بہت سے مسائل یہاں در پیش ہیں اس کی وجہ یہ ہے دارالحکومت ہے نیشنل انٹرنیشنل تمام کاروباری یہاں آتے ہیں اور مقابلہ بہت ہے کمپٹیشن بہت ہے اصول اور ضابطے بہت ہیں کیونکہ یہاں آپ کام کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو صوبہ دہلی کے اندر عام طور پر فیکٹریاں یعنی مینوفیکچر پلانٹ جو ہیں نہیں ہیں اگر ہم بات کریں تو نارتھ ویسٹ دلی میں اگر ہم بات کریں تو بوانا کا علاقہ ہے جو مین شہروں میں پہلے اندر لوک ہے تری نگر ہے یا پھر دوسرے علاقے جو تھے جہاں فیکٹریاں یا یا پھر مینوفیکچر پلانٹ ہوا کرتے تھے وہ منتقل ہوگئے ہیں اور بوانا کے انڈسٹریل ایریا میں منتقل ہوگئے یا پھر ٹیکری باڈر جو دلی ہریانہ کا ایک باڈر ہے یا اس سے لگا ہوا جو دلی سے ہٹ کے جو وہ کیا کہتے ہیں بہادر گڑھ لگا ہوا ہے ہریانہ کا حصہ ہے وہاں ٹرانسفر ہو گیا اور دلی والوں کو مینوفیکچر پلانٹ سے لانے میں ٹرانسپورٹ کا خرچ زیادہ ہے ٹرانس ٹرانسپوٹیشن جو ہے یا پھر ٹیکس کہہ لیجیے کیونکہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں آنا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں یا پھر دسٹی ایریا ہے نوئیڈا ہے جو این سی آر میں آتا ہے پا پھر دلی کے تمام فیکٹریاں جو ہیں جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں وہ فیکٹریاں پردوشن ہیں یہاں پہ اور بہت سی چیزیں ہیں یہاں کی آب و ہوا صاف نہیں ہے انٹرنیشنل شہر ہونے کی وجہ سے ملک کی راجدھانی ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے ساتھ ساتھ کرو کاروباریوں کے لیے جو عام طور پر جو ہے جو زیادہ اخراجات ہیں اس میں میں میرے علم میں میں یہ سمجھتا ہوں جو جہاں پہ سب سے پہلا جو ہے وہ ٹرانسپوشن کا ٹرانسپورٹ کا جو اہم کردار ہے اور دوسرا یہ مقابلہ بہت ہے اور کمپٹیشن بہت ہے مارکیٹ کے اندر ایک سے ایک ہیں اصول اور ضابطے یہاں کے بہت سخت ہیں بنیادی ڈھانچے ٹیلنٹ جو ہیں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں ملک کی راجدھانی میں ہیں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیلنٹ ایک سے ایک بھرا ہوا ہے سب کے اندر ایک سے ایک ڈزائنر بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے کسی بھی اگر آپ ٹیکسٹائل میں چلے جائیے آپ کیا کہتے ہیں کپڑوں کے کام میں ہوں یا پھر کیا کہتے ہیں آپ شوز کے کام میں ہوں یا پھر آپ بہت سی چیزیں ہیں یہ ایک کومن چیزیں ہیں آپ دوسری چیزوں میں جائیے ان سب چیزوں میں بھی بہت کمپٹیشن ہے اس لیے یہاں صوبہ دہلی کے اندر بہت سے دشواریوں کا سامنا کاروباریوں کو کرنا پڑتا ہے